हाँ अच्छा तबियत गड़बड़ हो जाते हैं तो यहाँ पर दवाई करते हैं मलहम शरीर में हो जाते हैं गोड़ हाथ पिराते हैं तो इसलिए तेल मालिस करता हूँ तो गरम करके लेहसुन लेहसुन सब डाल के गरम करता हूँ और इसीलिए हमारे औरत के भी हो जाते हैं इसलिए इन्हें सब घरेलू दवा करते हैं आराम हो जाए और सीना पिराता है सीना में दर्द होता है इसीलिए सब तेल मालिश एक एक घंटे आधा घंटा छुड़वाके ओके खूब मालिस करता हूँ अब करता हूँ तो फिर ओके बाद में जाके लकड़ी के हो जाता है तो वो भी मालिस तेल सेवा से करता हूँ इसीलिए की जो ठीक हो जाए नहीं ठीक होते हैं तो अस्पताल में जाता हूँ वहाँ पर वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ की सरकारी अस्पताल में जाता हूँ तो वहाँ चेक चेक करता चेकअप करता है ये निकलता वो निकलता है इसलिए वहाँ पर फिर दवा करते हैं यहाँ पर पूरा दवाई घरेलू दवा करता हूँ इसीलिए पूरे

और सभी सब दवा करता हूँ जो ठीक हो जाए नहीं ठीक होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं वहाँ चेकअप करते है वहाँ करते हैं की सब कुछ वहाँ पर करते हैं तो दवा देते है तो देते ही ठीक हो जाते हैं